आंनि दावबायनायनि गोसोखांथाव जारिमिनखौ आं बुंनो नागिरदों बेवहाय आङो खुनुदिन थांफेराखैमोन आङो थांदों गुवाहाटिआव गुवाहाटिआव आङो फेब्रुवारि मासआव थांदोंमोन बे थांनायाव आङो ओरैबायदि मोजां मोन्दों जे आंखौ जायनोखि लांफादोंमोन बे लांग्रा मानसिया आंखौ माने गुवाहाटिआव थांनानै हरसे थाबाय अखानायैहाय माने सिरियाखानायाव आंखौ लांदों आरो बे देखायगोन बेयाव देखायनानै माने बुहुद हाग्रानि जिब जुनार नुहोजोबदों जिब जुनार नुहोजोबदों आरो आं नायदों आरो माने बिराद मोजां मोन्दां ओरैबायदि माने जिब जुनार नुदों बा मैदेर मोसा मुफुर आरो बायदिसिना जे गोलेर गोलेर मै गासिखौबो नुजोबदां ओमफ्राय बेयाव आंनि गोसोआ बा जारिमिना दाबो गोसो खांथावथाव आरोबाव नाथावथाव दाबो नायनो लुबैबावो आं माने आं खेबसेल' थांनाय जादों नालाय बेवहाय बेवहाय आं थांफिनबावनो लुबैयो दाबो माने दाबो आं गोसोखांथाव मोनोमोन थागासिनो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो मोनसे आङो माने मा होनना बुङो बेखौ बे बुहुम गिदिंनायखौ नुग्रा मोनसे माबा देखायदों बे बुहुमनि गिदिंनायखौ नुग्रा बे मा होनोमोन बेखौ आंनो देखायदों प्लेनेटरियाम बे प्लेनेटरियामआव आङो बेवहाय नायदों बावहायबो आंनो देखायदों आरो बे गिलिलिउआदि अख्रां ना अखाफोराव थाङामोनथाय बेखौ देखायदों बे नुनानै बिराद मोजां मोनदों बेखौबो मा माने बे आं नुफेराखैमोन नालाय बे प्लेनेटरियामखौ बेवहाय आङो नायनानै आं बे आंनि जिरायनाय सियारआदि गिदिंदों माने बेखौ खिथादों आरो बुहुमआदि माबादि गिदिङो बेसे स्पिदजों गिदिङो बेसेबां माबाजों गिदिङो बेखौ आंनि जिरायनाय सियारखौ गिदिंहोनानै देखायदों दा बेवहाय आं माबानि आराम मोन्दों आरो बेबादि गिदिङो होननानै आङो बुहुमखौ बेवहाय आङो आन्दास मोन्दों आरो बिदिसिम स्पिद आव गिदिङो नाथाय जोंदि ओरैनो थाबा आन्दास मोना बेखौ आङो माबा मोन्दों आरो माने मिथिनानै मोननाय फैदों आरो दा आं बेखौबो बिराद मोजां मोनो आंनि बे दाबो गोसोखांथावथाव आंनि नुफेरैखौ बेवहाय नुहैनाय जादों नालाय दा बे हिसाबै बे आंनि गोसोआव थाबाय दा बे समावहाय आंना बैसोआ अनथ'थ' बारा जायाखैमोन आङो माबासोल' जादोंमोनदां मेट्रिक पास जाखांखाबायमोन दा बेवहाय आङो हयथ' आङो माने माबा जाबायमोनदालां थारथिओइथ जाबावाखैमोनलै माने थारथिफाइबसोल' जादोंमोन आं बे समाव थाङोबा थारथिफाइपसोल' जादोंमोनदां दा अब्लाबो आङो बेवहाय नायनानै फैजोबदोंमोन आरो माखासे जिनिसखौ बेवहाय बिराद मोजां मोनदों आंबो दा बिनि बारैबो आङो माखासे ह'टेलआव थाफैराखैमोन थाना फैनो मोनबाय आरो बेहाय बेरायबाय बाजारआव पल्टन बाजार आरो बिदिनो कामाख्या है बहुद गनेशगुरि थनेसगुरी बेरायहैदों आरो आं दा बेरायनानै आङो आंनि माने नायनो लुबैनायखौहाय एसे दावबायजेननाय हिसाबै आं बेयाव नुबोनाय हिसाबै आं बिराद मोजां मोनबोदों आरो गोसोखौ माने माखासे बायदिसिना हारि बायदिसिना मानसिफोरबो लोगो मोनदोबोदों बे लोगो मोननानै आङो गोसोआव बिराद गोजोननाय फैदों मोजां मोन्दों बेनि थाखायनो आङो दाबो बावनो हाया आंनि गोसोआव जारिमिन बादि जानानै थाबाय आरो बेयो दा माने बेजों लोगोसे आङो नायनो गोसो दंबायोमोन आं दाबो बेरायनो हायाखै माखासे अब्लाबो बेखौनो दा आंनि जिउआव माने गोजानसिन बा माबासिन बेरायनाय होननानै आं बुङो आरो आरो बिनि बादैबो आङो माखासे समाव आंहा मा होनो बेरायनांगौ जादों बेरायनांगौ माने बेरायनांगौ नङामोनबाबो माने होनबा आंहा एसे बे समाव माबामोन नालाय एसे आंना देहाया गाज्रिमोन एसे लोमजानाय जादोंमोन आं बे लोमजानायखौ लानानै आं कचबिहारआवबो थांनांगौ जादों कचबिहारआव थांनानै बेयावबो आङो थांफेराखैमोनबाबो थांदों थांनांगौ जाहैदों माने बेमारा लांनांगौ जायो लांनानै आङो बेवहाय बै कचबिहार निउ कचबिहारआव कचबिहार बे निउ कचबिहार बारलांनानै कचबिहार बे बुस्थुआ बे मानि मोनसे प्राइभेट नारसिं हमाव आं बेमार नायजाहैनांगौ जादों आरो बे बेमारखौ नायनायाव आं डाक्टारखौ लोगो हमदों डक्टार लोगो हमखांनानै बेवहाय मोनसे जोंनि बेमारनि सोमोन्दै आं नायनानै फैदों आरो जायगाया मोजां कचबिहाराबो गाज्रि नङा बावहाय बहुद बुस्तुफोरबो दाम खम मोनजोबो खिन्तु बे कचबिहारआव माखासे मुलिनि दाम माखासे माने मैगं थाइगं होन माने बहुद जिनिसानो दामआ खम माने सोनाबारि हिसाबै बेयाव खम आरोखि माखासे बस्तुखौ आं बायदोंबो माने आं बाहाय गिदिर बुस्तु नङा माने बे जाग्रा बुस्तुखौनो आं बायदों आं बे समाव जोंनियाव माने बेवहाय दामआ एसे बारामोन माने बेसेआव दावदै बायदां बयलार दावदै बे समाव कचबिहारआव थांनायाव माने बेहाय ओरैबायदि दामआ खम माने बेयाव माने बार'थाजोंसो थाइथाम ना थाइब्रैमोन होनबा जोंनाव खिन्तु थाइसे लायोमोन बे समाव आं थांनाय समाव दालआव दा आं बाहायबो थांनानै जायगाखौ मोजां मोनबोदों बुहुद जायगा नायबोदों आङो बे कचबिहारआवबो मोजां मोनबोदां बे डाक्टारजों नायजानायनि उनावहाय आं मोनसे बेरायबोदों माने बेमारा एसे गिदिर नङामोन होनबाबो एसे चेकाप खालामखांनानै आं साननै थादों बेहाय हस्पितालआव बे नारसिं हम आव ओमफ्राय साननै थानानै आं एसे देहाया मोजां मोननानै बुहुद गिदिंबोदों आं गिदिंनानै एसे नायबोदों आरो माखासे पुराना मन्दिर बेहाय नुबोदां बिसोर नायबोदां माने आं मन्दिरखौ बारा माबाजोबाखिसै आरो ओरैनो नायनानैल' बायहेराजों रिक्सा सानिफ्राय नायनानै फैदां एसे मोजाङैनो नुबोदों अब्लाबो आंनि दासिम जिउआव बेरायजेननाया मोननैल' नैबे फार्स्त आव जाहैबाय गुवाहाटि ओमफ्राय सेकेन्ड आव माबायाव थांदां मा होनो कचबिहार दा बिनि गेजेरावनो आंनि गोसोआव मोजां मोननाया थाबाय आरो दा बेखिनि आं नुजेननाया आं बेखौनो बुंनानै आंनि बे मोजां मोननायनि सोमोन्दै बेयावनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय आरो